पहिरियों जी जेका असां पढ़ाई कई उनमें पंज छह सब्जेक्ट जेके हूंदा हुया हिकु त अलजेब्रा हूंदी ॿी संस्कृत ऐं इंग्लिश इंग्लिश हूंदी हुई ऐं ॿियो हिसाबनि जो हूंदो हुयो ऐं टीचर्स त एॾियूं सुठी हूंदियूं जो असांखे कॾहिं मारियो बि न हुयो ऐं सुठे नमूने हिननि जो चंङी तरहां ॿुधंदा हुआसीं ऐं हुन सां पढ़ाई गॾु गॾु सुठे नमूने कंदासीं